हय आमचो धर्म भलायकी जतनाय घेवपाक शिकयता भलायकी म्हाणटा आसतना आमच्या धर्मान खुबश्यो अश्यो रिती आसा म्हणजे तुळस खावप किंवा आमी म्हाणटले कोडू लिंबाचे सेवन करप खुबश्यो अश्यो ह्या वनस्पतीक आयुर्वेदीक लाभ आसा किंवा भलायकी दृश्टीनय लाभ आसा तो लाभ आमकां ह्यो खातात तेन्ना मेळटा तुळस स्पेशली तुळस जी आसा जेका आमी मेजीकल हर्ब अशेंय म्हणटात से हेचे फायदे खूब आसा खुबश्या रोगांचेर ह्या वनस्पतिचो म्हणजे वखद म्हणून तेचो वापर आसा हेजे बद्दलचे पेटर्न सुद्दां यु एस ए सारक्या देशांनी घेतिल्ले आसा त्या वनस्पतिच्या फायद्या विशयी ही जी वनस्पती आसा तुळस ही वनस्पती आसा आमच्या धर्मान खूब पवित्र अशी वनस्पती आसा ताचे सेवन हे दयनदीन करचे हे अशें हे आमच्या कितलेशेच धार्मीक शिक्षणांन सांगले वयता तशेंच आमचे धर्माचे सगळ्यात मोठें जर कितें भलायकी विशयी योगदान आसत जाल्यार ते योग आसतले ते योगा भितर प्राणायम हे आसतले प्राणायम हो असो प्रकार आसा योग म्हणलो की आमी सदांच आसना म्हाणटात आसनां जर म्हणली जाल्यार ती एक एकदां आमकां खूब डिफीकल्ट दिसतात तर ती आमी सहजा सहजी करपाक वचना पूण प्राणायम जे आसा ते प्राणायम सहज एका जाग्यार बसून करपाक शकता ब्रिदींग एक्सर्सायज ते जेजे फायदे खूब आसात जसो अनिलोम विलोम प्राणायम आसा कपाल भारती प्राणायम आसा भस्लीका प्राणायम भ्रामरी प्राणायम ह्या सारकेले प्राणायम प्रकारचे खूब फायदे आसा तशेंच जो सुर्यनमस्कार आसा बारा प्रकार अठरा प्रकार जितले घातूंक शकतात तितले जे सुर्य देवा खातीर म्हणन सुर्य देवाक तोंड करुन घालया एक बारा तेरा सुर्य नमस्कार दैनंदीन घालप हेचो भलायकेचेर खूब मोठो परिणाम जाता सुर्य नमस्कार म्हणजे हे कोब्मिनेशन आठ णव आसनांचे कोब्मिनेशन आसा जे एक सहज थोडीशी प्रेक्टीस केली जाल्यार कोणीय करपाक शकता अशीं ही आसनांची रचना आसा अशीं सगळीं ही रचना ह्या योगांतल्यान म्हणजे हो योग जर आमी म्हणलो आमच्या धर्माशी आमच्या भारताीय संस्कृतीशी निगडीत आसा हिंन्दू धर्माशी निगडीत आसा आनी हो जो दर हे आसा योग आसा तेची भलायकेचेर खूब मोठो हे आसा तशेंच आयुर्वेद जो आसा आयुर्वेद हो अगेन आमच्या हिंन्दू धर्माचीच देण आसा जेतून खूबशी अशीं वखदां किंवा एखादे दुयेंस बरें करपाचे खुबश्या रिती आसात तेंचे जर आमी पालन करीत जाल्यार तेंचो फायदो आमकां खूब जावपाक शकता ही मोठी मोठी महागडी ही जी आयज आमकां वखदां मेळटात फार्मासिनी आनी कितें केमिकल मेडिसीन मेळटा रसायनिक वखदां मेळटात तेंचे पसून जे जे साईड इफेक्ट जाता ते ह्या आयुर्वेदीक वखदांतल्यान जायनात सो तोय आमकां ताचो फायदो जाता